اگر کوئی سیاح جو ہے گھومنا چاہتا ہے سیر کرنا چاہتا ہے تو میں اسے یہی سفارش کروں گی کہ وہ جو ہے برسات کے موسم میں پہاڑوں کا سیر کریں وہاں کا سفر کریں کیونکہ وہاں کا جو منظر ہوتا ہیں وہ جو ہیں برسات میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ برسات بارش ہونے کے بعد منظر ایک عجیب سی اس میں کشش ہو جاتی ہے دل دماغ بالکل تازہ اور فریش ہو جاتا ہے اور پھر اگر آپ تاج محل کا کوئی سیر کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چودہویں رات چاند کی رات میں اس وقت چاند جو ہے تاج محل دیکھنے کے قابل ہوتا ہے قابل ستائش ہوتا ہے آنکھ کو ایک جلا بخشتا ہے بہت ہی خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے کیونکہ وہ چاند اس سے جو ہے چودھویں کا چاند جو ہے اس رات تاج محل کے بالکل بیچوں بیچ نظر آتا ہے اس طرح اگر آپ جو ہے عید الفطر کے موقع پر دلی کی جامع مسجد میں اگر آپ آئیں دیکھیں تو یہاں جو ہے لوگوں کی نماز عید کی نماز کے لیے اتنی زیادہ جو ہے بھیڑ ہوتی ہے یہ آپ کو دیکھ کر جو ہے بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ لوگ اتنے کثیر تعداد میں جو ہے اکھٹے ہوتے ہیں اور نماز نماز باجماعت ادا کرتے ہیں عید کی شکریہ